हां मैंने यूट्यूब पर तो खूब रैसिपी देख देख कर खाना बनाया है उसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है ना वो मम्मी पापा की रसोई है उसमें वो हमारे राजस्थान का जो खाना है ना उसको हम कैसे बेहतर पका सकते हैं वैसी वो हमको विधि बताते हैं और कुछ ऐसी पकवान भी है जो हमारे जो दादी है नानी है वो बनाते थे तो उनकी विधि हमको पता नहीं थी हम उनको कैसे परंपरागत तरीक़े से बनाए तो वो हमको मम्मी पापा रसोई वाला जो वो चैनल है मुझे उससे मुझे उससे रैसीपी मिल गई है और ये है के हां अगर एसा हम कोई कोई भोजन बनाती हूँ जिसकी मुझे नहीं पता होती कि भई ये सुना है के भई राजस्थान में ऐसा बनता है अभी नहीं पकाना आता है तो हाँ मैं उस यूट्यूब की मदद से जो है मुझे काफ़ी फ़ायदा होता है के उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है हाँ मैं कैसे बना सकती हूँ कैसे उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से पेश कर सकती हूँ खाना भी ज़रूरी स्वाद में भी अच्छा होना चाहिए दिखने में भी अच्छा हो तब वो खाना अच्छा लगता है तो हाँ मै इसे यूट्यूब से अच्छे से सीख सकती हूँ